जिउआव गेलेनायखौ नांगौ जोंनो मानोना जों गेलेबासो जोंनि देहाया मोजां जायो जोंनि जा जानाय लोंनाय थिगजोंसो गेलेनाय मानायफोरा जों हादोरखौ माहारिखौ जौगाहोनो हायो गेलेनायजोंसो जों गावनि देहाखौ स्ट्रं खालामनो हायो आरो गावनि देहाया मोजाङै लाखिनो हायो गेलेनायजोंसो जों मोजां देहा मोनो गेलेनायजोंसो जों बायदो देहाखौ मोनो